गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया गोबां आयदाफोर सोलोंनो हायो जेरै बल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय काबाडि गेलेनाय गल गेलेनाय बाथा गेलेनाय आरो गोबां बिदिनो गामियाव गेलेनाय नेम गेलेनाय खान्थिफोर दङ जायफोरखौ जोङो गेलेयोब्ला गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदाजों गुबुन गुबुन गोसोनि गुबुन गुबुन मेलेमफोरनि जौगासारनायखौ जोङो मोननो हायो जाय गेलेनायजों गावनि देहानि मेलेमनि जौगासारनाय बेखौ जों खालामनो हायो जोंनि लाइमोन एबा जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बेनिखायनो गेलेनायखौ आंगो खालामो जाय गेलेनायजों गावनि देहायारि जौगासारनाय मेलेमारि जौगासारनाय आरो गोबां देहानि माखासे मोजां हुदाफोर बेफोरखौ जों सोलोंनो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव बेखायनो सुबुं एबा सुबुंफोरा देहायै एबा बायदिसिना गेलेनाय बायदिसिना मावनाय बायदिसिनानि गेजेरजों जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोग्गोम एबा फ्राथ फ्रिथ आरो देहा मोदोमफोराव माखासे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायनि जोङो साफा साफा गोख्रों एबा गोख्रों सुबुं होननानै जोङो बुंनो हायो